गाय के गोबर मतलब गाय जो होता है खेत के लिए फ़ायदे दार है क्योंकि उसको गोबर जो होता है उसका गोबर जमा करते करते में ज़्यादा हो जाता है तो उस गोबर को ले कर खेत में डाल दो और खेत में डालो तो फ़ायदे दार ही काम देगा फ़ायदे ही का काम है गोबर ही और रही बात उसी खेत में से उस गाय के लिए घास होगा दाना होगा और उसका आहार भी होता है खेत में ही जैसे बैल है तो बैल तो खेत जोतेगा आ खेत जोतने के बाद उसमें उसी के बैल तो खेत जोतने के लिए काम आता है खेतों का और गाय जो है गाय का तो गोबर काम आएगा खाद के उस गोवा के लिए गोवा में काम आएगा और उसका उप जो ख घास उस करेंग तो उसमें तो बैल भी खाएगा गाय भी खाएगा तो जानवरों को रखना जिस खेती जो कर रहे हैं अगर जानवर गाय जो रखते हैं बकरी है बकरी रखे तो बकरी को भी अगर उसमें से देते घास उस करेंगे खेत में तो गाय खाएगी कि बकरी खे खाएगी खेत और जैसे जिस तरह गाय रखे हैं तो खेती में खेत में ज घास करते हैं तो उसको फ़ायदे आ जाता है अ गाय से खेत को फ़ायदा में आ जाता है और क्या कहते हैं जो गाय है वे फिलो से दूध होगा दूध कन फ़ायदे उसी खेत में से जब खाएगी घास तो गाय क बत गोबर तो देना ही है बच्चा होगा तो बच्चा फिर वह बढ़ेगा फिर उसी खेत में से खाएगी दूध होता है दूध भी सेवन करते हैं उसको खाते हैं और क्या कहते हैं बहुत खेती और जैसे खेत से गाय पलाएगा ब गाय से गाय जैसे ब गाय के गोबर से खेत पलाता है खेती करते हैं लोग बहुत फ़ायदे दार है खेत में में भी काम आ जाता है घर में भी काम आ जाता है कुछ दो पैसे भी आ जाते हैं बकरी से भी ऐसी ही महानता है खेल में से घास उसको खिलाओ रखो तो उसका भी आ जाता है पैसे आ जाएँगे लोग को गाय हुई बकरी उकरी अपने किसान लोग रखते हैं किसान लोग पोसते हैं उसको पालते हैं जिस तरह खेत में मेहनत करते हैं उस तरह गाय को भी मेहनत करते हैं जानवर को भी मेहनत करते हैं बगैर मेहनत के कोई चीज़ नहीं है जानवरों को भी पालो और खेत में जो हो रहा है उसको भी देखो अ खेत में उसके लिए घास करो रखो खिलाओ रह गया उसमें दोनों का फ़ायदा होता है रखने वालों को भी फ़ायदा होता है जहाँ रखेंगे वहाँ दो पैसे आने कहीं भी गाय को जो रखो समय से उसको नेहलाओ इसको घास दो समय से उसको खाना दो दो सुबह शाम तो खाना उसको देना ही है बकरी है उसको तो दिन दिन भर देते जाओ घ खेत का घास फिर भी वे खाते जाएगी पता ही नहीं चलेगा वह खा रही कि क्या कर रही है और रह गई बात जो कि गाय के लिए कर दो तो गाय हो जाता है गाय के लिए खेत में होना ज़रूरी है खेल के लिए गाय होना ज़रूरी है अ गाय के लिए भी खेत होना ज़रूरी है दोनों के लिए दोनों को अच्छा फ़ायदे दार हो जाएगा और पोसने वाले को भी दो पैसे आते जाते रहते हैं दूध हुआ जैसे गुआर को देते हैं कहीं देते हैं उठौना लगाते हैं बेचते हैं तो दूध से पैसे आते हैं बच्चे भी घर पर खाते हैं घर में भी यूज हो जाता है दूध से बहुत बड़ी बात हो जाती है गाय का रहता है तो जम कोई बात है जो हो भी कुछ सकता है तो जब पर दो पैसे आते जाते रेहते हैं गाय ले कर अगर बकरी है तो बकरी को भी पोसो पालो खेत में से घास दो वह जब आपको जलेगी ना जैसे कोई काम है पैसे का तो उसको बेच सकते हैं हटा सकते हैं तो वह भी पैसे आ जाते हैं और क्या कहते हैं जो गाय के बारे में लोग जेतना रखेंगे उतना जानेंगे चाहे कोई भी जानवर को जितना पालते हैं उतना जानते हैं